तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयच्या मनशांची आडनांवां तांच्या पुर्वजांच्या जाग्या वयल्यान आसतात जशें बोरयेचे बोरकार कुंकळचें कुंकळकार खाडेपारचे खांडेपारकार शिरवयचे शिरवयकार जामावलेचे जामावलीकार शिरोडेचे शिरोडकार फोणेचे फोणेकार आनीकूय आडनांवां आतां तीं म्हळ्यार नायक सुंगटणकार रेगे करमली नाडकर्णी शेणवी नगरसकार वेलिंकार अग्नी आचार्य केणी रायकार तशेंच रॉड्रिगीस फुर्तादो रिबेलो फेनांडीस कोस्ता मिरांडा पेरेरा फेर्रांव पिरीस मिनेजीस आलवारीस सिल्वा डिसिल्वा अशीं आनी कितलींशींच आडनांवां आसतलीं जीं गोंयान आमी वापरतात